वट आर दा बैनिफिट आफ स्विमिंग फार ओवरआल हैल्थ ऐंड फिटनैस्स स्विमिंग कन्नै बड़ा जादा बर्क आउट होई जंदा फुल बाड्डी फुल बाड्डी बर्क आउट होंदा जेह्दे कन्नै साढ़े सारे मसल खु'ल्ली जंदे शैल ऐक्सरसाइज होई जंदी बाकी बर्क आउट कोला जादा स्हेई बर्क आउट स्विमिंग करना हाऊ डज इट हैल्प कंट्रोल ब्रिथिंग जिसलै अस पानी दे अन्दर जिन्ने जादा टाइम तक रैह्ने ते एह्दे कन्नै साढ़े रैस्पारेट्री सिस्टम दी बी ऐक्सरसाइज होई जंदी जेह्दे कन्नै सानूं बड़ा जादा फायदा होई जंदा साढ़ी बाड्डी गी साह् लैने दी प्रैक्टिस बधी जंदी कि साह् रोकने दी प्रैक्टिस बधी जंदी बल्लें बल्लें साह् रोकने दी प्रैक्टिस बधी जानी जादा देर तक ते ओह्दे कन्नै सानूं ब्रिथिंग च हैल्प होई जंदी ऐ वट इज यूयर फेवरट स्विमिंग प्लेस इग्जैंपल वीच पोंड लेक मेरी फेवरट प्लेस ते रिब्बन ऐ जेह्ड़ी नैह्र नैह्र होंदियां पिंड च बनी दियां उत्थें पानी दा फ्लो बड़ा थोह्ड़ा ठीक होंदा स्पीड होंदी ते मजा आंदा अगर उप्परली साइड दे फ्लो दे उप्परली साइड ओह् करनी होऐ स्विमिंग करनी होऐ ते जादा शैल ऐक्सरसाइज होई जंदी ते अगर तुस तुस थक्की गेदे हो ते बिना ओह्दे कोई मैह्नत कीते दे बी तुसें पानी दे फ्लो कन्नै जाई सकने इस लेई मेरा रिवर आह्ले च तारी मारने गी बड़ा जादा मजा आंदा बस